हां जी कुत्थें ओ कैह्ली कड़ी औना तुसें अच्छा अच्छा ते केह् कराने कल तुसेंगी छुट्टी ऐ नी केह् ख्याल ऐ फिर कल फ्ही जाना कुतै घूमने गी कुत्थै जाह्गे आ जम्मू केह् करना जम्मू कोई फिरने दे जगह ऐ नी ऐ कोई चलने आं कोई पत्नीटाप चलने आं कुतै केह् पुज्जना थोह्ड़ी इयां पलैनिंग होंदी नेईं ना नेईं ना अगर कुतै नेईं जाना होवे ते चलो रातीं फिल्म गै दिक्खने गी चलगे होर नेईं किश नमीं फिल्म लग्गी दी हां मड़ो ओह् लग्गी दी ओह् शाहरुख खान दी नमीं मूवी लग्गी दी ओह् जाह्गे ठीक ऐ तुसेंगी पता गै इ'यां मेरा फेवरेट ऐ ओह्

ठीक ऐ नेईं ते तुस सुनाओ केह् करना में ते इ'यां इयां गै आक्खा दी ही ओहो ओह् ते मिगी पता गै ऐ यरो थुआढ़ा

कोई निं कोई निं चलगे ठीक ऐ नेईं ना नेईं ना इक कम्म होई जाई सकदा अगर तुसेंगी ज्यादा देर दी छुट्टी होवै ते चलो उद्धर मनाली मनुली चलने आं घूमने गी ऐं कु'त्थै गे ओह् यरो साढ़े आफिस आह्ले बड़े मोए न कोई गल्ल निं इक दिन बी बड़ा चलने आं फ्ही आओ तुस जां अ'ऊं बैग बूग त्यार करियै रक्खी ओड़ां

चलो अ'ऊं रक्खनियां प्रैस प्रुस करियै तुस आओ फ्ही चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ